साढ़े इ'त्थें उधमपुर च बड़ी सारी चीज़ा न जेह्दे कन्नै अस बड़ी जल्दी कूदै बी पुज्जी सकदे असें पैह्लें असें इक दिन लग्गी जन्दा हा पुज्जने हून अस इक दो घैंटे कन्नै पुज्जी जन्दे उधमपुर आर टी सी बस्सां लग्गी दियां जेह्दे कन्नै जेह्दे च घट्ट कराया लगदा होर अस असें ई हर इक तरीके दियां सुविधा प्राप्त होंदियां एह् बस्सां उधमपुर च हर जगहां जंदियां साढ़े उधमपुर च जि'यां मानसर बिच बोट होंदियां नुहाडे़ बिच असें गी बड़ा मजा अस बड़ा मजा लेई सकदे होर किश लोग बोट उप्पर घर बनांदे सारे लोक बोट सारे लोग अपनियां गड्डियां रक्खी दियां जेह्दे बजह् कन्नै बड़ा प्रदुषण होंदा नुहाडे़ बजह् ने वातावरण बिगड़दा नुहाडे़ बजह् ने मौसम बदलदा रौह्ंदा जेह्के ऑटो रिक्शा इ'त्थें चलदे न नुहाड़ी सर्विस असें गी प्राप्त निं होंदी ऐ हर अज्ज अमर अस मंदिर अस मंदिर गड्डियै च नेईं जन्दे ऐ अस मंदिर पैदल जन्दे ऐ असें गी मंदिर पैदल जाना बड़ा शैल लगदा साढ़े उधमपुर च बड़ी सारियां गड्डियां जेह्दे कन्नै अस बड़ी जल्दी पुज्जी सकदे अस फोन बजह् ने बड़ी सारी सुविधा प्राप्त होंदियां जि'यां कोई दुर्घटना होई असें फोनै च खबर आई दी फोनै बजह् नै अस अपने रिश्तेदारें कन्नै गल्ल करी सकदे होर एह्दी चीज़ें ने अस गड्डियें कन्नै बड़ा मज़ा आंदा अस बेल बेल गाडी बैल गाडी घुड़सवारी नै हर जगह् बी पुज्जी सकदे